नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ मिल जाएगा आ आपकी शादी शादी आपकी कब पड़ी है हाँ हाँ तो वह अब कुछ पहले जो है एडवान्स जमा कर देंगे तो उसके हिसाब से हम माल आपकी जो है भिजवाएँगे न हाँ हाँ आप कम से कम जो है आधा पैसा पहले जमा करवा दें भेज दें दुकान पर फ़िर उसके बाद जो है आधा आधा पैसा माल जाएगा तो फ़िर अपना दे दीजिएगा हाँ अरे वही सम वही समझ लीजिए कि इस समय साठ रुपया दर्जन जो है केला चल रहा है और डेढ़ सौ रुपया किलो सेब चल रहा है और सौ रुपया करीब जो है संतरा चल रहा हँ दो सौ रुपया दो हज़ार रुपया कम से कम एडवान्स भेज दीजिए और फ़िर इसके बाद माल जाएगा तो इसके साथ पर्ची जाएगी और पर्ची ले करके फ़िर जो है अपना पहले आ करके दुकान पर आप माल देख लीजिए हाँ पहले भाई ठीक है लेकिन उसके बाद भी कच्चा कच्चा चीज़ है न कच्चा चीज़ है आप आकर देख लेंगे तो आपको संतुष्टि रहेगी न और उसी हिसाब से हम जो है अपना सामान भेज देंगे कुछ कम हो जाएगा उ तो अड़हत के हिसाब से भाव चलता है मान लीजिए जो चलेगा उसके हिसाब से हम कम कर देंगे अरे बाद में गर्मी में गर्मी गर्मी का दिन है गर्मी का दिन है माल जो है ज़्यादा ख़राब हो जाता है न हाँ जाड़े में जो है माल बिकता है और गर्मी में जो है ज्यादा ख़राब हो जाता है इसलिए जो है हमेशा उन जो है महँगा पड़ता है हाँ हाँ नहीं नहीं केला जो है वोत वह दवा लगा करके जो है दवा लगा करके तुरंत निकाल करके जाएगा आपको जो है कम से कम जो है वह दूसरे दिन जो है एकदम पक करके तैयार हो जाएगा केला हाँ और और सेब जो है सेब जो है बढ़िया वाला चला जाएगा हाँ सेब सेब बढ़िया वाला चला जाएगा संतरा भी हाँ ठी ठीक है जैसा कहेंगे वैसा हम भिजवा देंगे ठीक है बाद में बताएँगे ठीक है ठीक है नमस्ते